ایسے تو ہمارے مذہب میں بڑے بڑے روایات اور رسومات کی پیروی کی جاتی ہے ہمارے علاقے میں مسجدیں وغیرہ بہت ہیں مسلمان ہندو سب کے گھر ہے ہم سب مل کر رہتے ہیں پر بعض تقریبات ایسے ہیں جیسے کہ ہماری عبادت کا حصہ نماز پڑھنا نعت شریف پڑھنا اور تقریبات تقریر وغیرہ کرنا اور ہم دعائیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اور مولوی صاحب کو نذرانے دیتے ہے بڑے بڑے تقریبات کرتے ہیں اور ہمیں بڑی سے بڑی تقریب کرنے پر اس کا اس میں حصہ لینا بہت پسند ہے چھوٹے بچوں کو کلمے وغیرہ سکھانا نماز پڑھانا ہر چیز ایک تقریبات میں ہی آتی ہے اس سے بچوں کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے اور کچھ سیکھنے کو ملتا ہے